रूरल पीपल दी मतलब कि अपीनीयन रौहंदियां न मतलब गेम्स ऑन प्लेइंग गेम्स इन देयर कम्युनिटी केईं रौहंदियां रूरल पीपल्स दी बांडिंग मतलब इक बहुत ही रूरल पीपल दी मतलब की अपिनीयन रौहंदियां न मतलब गेम्स ऑन प्लेइंग गेम्स इन देयर कम्युनिटी केईं रौहंदियां रूरल पीपल्स दी बांडिंग मतलब एक्क बौत ही मतलब सोसायटी हुंदी ओह् अच्छा मतलब उसी ओपिनियन करदी की अच्छा उसी गाइड करदे के नेई मतलब एह् चीज तुसेंगी करनी चाहदी एह् तुसेंगी फायदा ऐ अगर ओह् अपने पेरेंट्स दा नाम रोशन करा दा ऐ ते फैमिली गी बहुत फैमली दे उप्पर इफेक्ट जंदा के जंदा बौत अच्छा पर जेड़ी सोसायटी उप्पर ओह्दे उप्पर बी बौत अच्छा इफेक्ट जंदा ते ओह् बी अपने बच्चें गी इस इस फील्ड बिच इन्वाल्व करदे ताकि उंदे बच्चे बी इस फील्ड बिच अपना नाम रोशन करी सकचै